बांय तर सगल्यांनीच पयल्याच आसतली न्ही म्हटल्यार हँड पंप आतांच्या तरनाट्यांक हँड पंप म्हणीत जाल्यार कितें कांय म्हणटले खरें सांगचें म्हटल्यार हांवें आयकलां म्हटल्या केन्ना वापरुना ना ते एद्या व्हडले लायनीक हांव रावुंक ना हँड पंपाचेर उदक काडपाक खंय खूब मोठ्यो लायनी लागताल्यो आज्जी म्हाका सांगताली बांय पेक्षा डब्बलीन हँड पंप खोल आसता केन्नाच उदक सुकना गरमी जावं नाजाल्यार पावसाळो जावं आतांच्या काळान आमकां नळ आसा नळांतल्यान डायरेक्ट उदक मेयटा कोण तो इतको त्रास काडटलो अशी म्हणटा सगळी